जय झूलेलाल असां अं सत्संगु ते वेंदा आहियूं उते अं भॼन भाव चालू हूंदा आहिनि त हुनमें हार्मोनियम जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे इन मां इन लाए मां हार्मोनियम हलाइणु पसंदि कंदी आहियां